दौड़ करै लए जाइ छै चोट लागि जाइत छै पएरमे कहलक बढ़िआँ सऽ बुलऽ जूता पहिर कऽ खेलिहऽ पएर नहि जाइ टाँग टूटि जतऽ टाँग टूटि जाइ छै तऽ इलाज करबऽ टाँग टूटि गेलौ तऽ डॉक्टर लग जा दबाइ लए पट्टी कराबऽ ओना ओना सतरो ढेरीके गप भऽ जाइ छै ढेरी टेंशन भए जाइ छै हाथ टूटलौ तऽ हड्डी जोड़बै लए जा पट्टी कराबऽ लोगोके सिखबै छै कि हँ जुत्ता पिन्हके दौड़ऽ टाँगमे किछो गरि जेतऽ बढ़िआँ जगह देख कऽ दौड़ करऽ गिरहिए परहिए नहि लोगोके सिखाबै छै अपनो दौड़ै छै

बढ़िआँ जगह दऽके जा दौड़ करीहऽ सुरक्षित जगह दऽके जा बढ़िआँ हेतै बढ़िआँ दौड़ करीह बढ़िआँ से टाँग हाथ नहि टुटय टाँग टूटत तऽ इलाज करबऽ पड़तौ बढ़िआँ से दौड़ करिहऽ टाँग हाथ नै टूटतऽ